हमारे बेगूसराय क्षेत्र में प्राकृतिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है खासकर के बेगूसराय जिला के दक्षिण तरफ किनारे हैं गंगा के किनारे में गंगा की तराई में किसान लोग अधिकतर परवल की खेती करते हैं या उस लायक जो है उस तरह की फसल वगैरह सब जाते हैं जो काफ़ी भरपूर लाभदायक होते हैं हमारे बेगूसराय के उत्तर जयमंगला गढ़ के बगल में पोखर है तालाब है बहुत बड़ा तालाब है उसमें भी मखान वगैरह या सिंघाड़ा की खेती कर सकते हैं बेगूसराय शहर आस पास के बहुत बड़े तालाब में बहुत किसान लोग सिंघाड़ा की खेती करते हैं जो काफ़ी लाभदायक भी है वैसे भी बेगूसराय खासकर के ओद्योगिक क्षेत्र है इसमें अधिकतर युवाओं को भी औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षण दे कृषि के क्षेत्र में भी उद्योग के क्षेत्र में भी हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो पशुधन पशुपालन के क्षेत्र में हो इन सबों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है उन्हें अगर प्रशिक्षण दी जाए तो उन्नत किस्म के उन्नत किस्म के उत्पादन में इन्हें प्रधानता अप्रूवता मिलेगी इसलिए हमें सरकार से यह आग्रह होना चाहिए कि उन लोगों को प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए ताकि आम युवाओं को इसमें लाभ मिले और साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन हो उसको विपणन की भी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों काे इसका आदान प्रदान करने में व्यवसाय को फलने फूलने में अधिक से अधिक सुविधा उत्पन्न हो